हेलो हमे वन्दना कुमारी बोलए छिऐ हँ पूर्णियामे रहए छिऐ ओ स्टूडेंटके बारेमे जाननाइ छै अपनेके पूर्णियामे खाली ओ रेस्टूरेंट होटल ही देखना छै आरो कोनो जगह घूमना उमना छै मंदिर उंदिर यहाँ अच्छा बताबैत छी छै पूर्णियामे अरन्सा चौकके पास एक रेस्टूरेंट छै हँ हॉलिडे इंटर्नैशनल हॉलिडे हँ हँ मिलैत छै नीक ही मिलए छै खाना बहुत चीज छै यहाँ घूमएके लिए यहाँ पे जे छै मुलायम बाज़ार से आगे छै ने एक मंदिर छै सिटी काली ओ छै घूमएके जगह फेर ओकरासँ आगे छै पूरण देवी मंदिर आ फेर यहाँ काली काली काली मंदिर छै आओर शिवजी हँ वहाँ जे मंदिर यऽ ने सिटी काली मंदिर तऽ वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर छै पानिके यहाँ बहुत अच्छा छै वहाँ घूमए फिरएके जगह छै फटो भी लए के जगह छै माता स्थान माता आओर कोन हमरा तऽ नहि नहि आयँ हँ दुर्गा स्थान छै यहाँ हँ रजनी चौक वहाँ पर दुर्गा स्थान छै शिव मंदिर भी छै हँ बहुत अच्छा अच्छा छै